पुलिस का हमारे क्षेत्र में अपराध और दुर्घटना को लेकर इतने इतना अच्छा नियंत्रण नहीं है जैसा कि होना चाहिए और सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस वालों को ऐन टाइम पर जब काम जैसे कि कहीं पर अगर लड़ाई हो गई तो तत्काल अगर डायल हंड्रेड को बुलाया जाए तो डायल हंड्रेड पहुँचने में कम से कम एक घंटा डेढ़ घंटे का टाइम लग जाए तब तक तो घटना स्थल पर कुछ रहता ही नहीं है और जब कम्प्लेंट करते है उसके बाद में पुलिस वाले फिर आते है जाँच पड़ताल करते है तो उसके बाद में उनको कुछ नहीं मिलता तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पुलिस का कार्य क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं है और जैसे कि चौक चौराहे पर सी सी टी वी कैमरेज़ वगैरह लगाए ताकि दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके बाकी ऐसा कुछ है नहीं कभी कभी तो ऐसा होता है कि सी सी टी वी कैमरे की फुटेज नहीं मिलती या केमरे चालू नहीं होते या उसकी रेंज में नहीं आते ऐसे काफ़ी सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और परेशान जनता को होना पड़ता है ताकि अपना अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कर नई सकते पुलिस वालों की मदद के लिए रहते है लेकिन पुलिस वाले ऐन टाइम पर मदद नहीं करते टाइम पर कम्प्लेन नहीं लिखना जाँच पड़ताल नहीं करना इन सारी असुविधाओं से जनता परेशान होती है पुलिस वालों का को इन पर इन सब चीज़ों में सुधार करना चाहिए